देखियौ हमरा विचारसँ जे छै ब्रमाण्डमे पर जे छै मतलब जीवन जे छै नहिके मानिके चलु जेना पृथ्वीपर मनुष्य रहय छै ओना जे छै ओइठिना एना स्वतन्त्र ढङ्गसँ जे छै ने नहि रहि सकय छै केतनो मानिके चलियौक पूरा देश सबके जे छै मतलब या पूरा मतलब दुनिआँके जे छै मतलब वैज्ञानिकके पर किएक नहि अथी करय लए कि ओना नहि रहि सकय छै किआ तऽ पृथ्वीपर जे छै ऑक्सीजन गाछ भेलय मानिके चलियौक पेड़ पौधा एन्ने ओन्ने वनस्पतिक मतलब जे छै ओ कोनो अथी नहि छै आओर जे छै उ ऑक्सीजन मिलय छी ही मिलय छै हु मिलय छै मतलब ऑक्सीजन मिलय छै बहुत तरहके जे छै ने मतलब एहिठिना अथी छै आओर चाँदपर के गप छै कि मनुष्य जे छै ओ अथी नासा बतेलकय हँ कि मनुष्य जे छै से दू हजार तीस तकमे जो है ने दू हजार बत्तीस तकमे चाँदपर जो है ने रहना चालू कर देगा तऽ रहना तऽ चालू करि देतय लेकिन ई स्वतंत्र रूपसँ ऑक्सीजन या स्वतन्त्र रूपसँ जे छै ओकरा कोइ चीज जे छै नहि मिलतय ओकरा जे छै सूटेके मदतिसँ जे छै ऑक्सीजन लिय पड़तय आओर सुटेके मदतिसँ जे छै ओकरा जे छै ने मतलब जाय लए पड़तय आब जे छै अपना देशके जे छै मतलब वैज्ञानिक संस्था आदि छै मतलब इसरो ओहो जे चाय कि मतलब दावा करय छै जे मतलब मङ्गलपर जो है ने पानि का अवशेष मिला है तऽ पानी का अवशेष मिला है तऽ कते पानि छै की छै आब ओहिठिना या पृथ्वीपर जे छै एते पानि छै कि कोनो कोनो एरियामे नहि छै पानि कोनो कोनो एरियामे जेना हमसबके मिथिला एरियामे जे छै पन्द्रहे बीस फिट नीचा पाइप डलाबयपर जे छै एक नम्बर पानि आबय छै

तऽ व्यर्थ कए दै छै तऽ ओते तऽ चाँदपर ओना अवशेष मिललैया मङ्गलपर तऽ अवशेष मिललैया मङ्गलपर मिललैया अवशेष कि मतलब कि पानि मिला है वहाँ तऽ अवशेष मिललैया तऽ अवशेष जे छै ओइठुना की हेतय कुछो नहि होतय कते पानि छै नहि छै केना छै अभी तक पूर्ण रूपसँ ओकर जानकारियो नहि छै तऽ हमरा सम्भव नहि लागय छै कि मानिके चलू आबयवला दुइयो सओ साल तकमे जे छै ने मतलब ओइ मङ्गलपर चाँदपर वृहस्पतिपर ई सबपर जे छै ने मतलब जीवन जे छै मनुषके लिए जे छै सम्भव भए सकय छै उ असम्भवे ही रहतय किएक तऽ उ प्राकृतिक जे छै मतलब उ कोइ भी चीजके जे छै मतलब बनेलकइया तब उ जे छै बड़ी सोचि समझिके जे छै ने मतलब जे छै ने उ सब चीज बनेलकइया आओर पृथ्वीपर मानिके चलु जेना नित्य क्रियामे शौच करयमे पेशाब करयमे जते मानिके चलु सार्वजनिक शौचालय छै बड़ा बड़ा शहरमे जे छै ओतऽ सार्वजनिक शौचालयमे गेलय आओर गाँव घरमे की छै कि सड़के बगलमे सार्वजनिक शौचालय छै तऽ वएह ठिना जे छै से मतलब खेतेमे चलि गेलय या अपना जे छै लैट्रिन पैखाना रूम बनल छै ओइठिना गेलय तऽ स्वतंत्र रूपसँ शौचो करय छै तऽ ओइठिना सूट पिन्हके छै मानिके चलु स्वतंत्र रूपसँ शौचो तऽ नहि कए सकय छै मङ्गलपर या चाँदपर अभी या एक सओ साल बाद हमरा तऽ नहि लागय छै कि बिना

ओइ सब चीजमे नित्य क्रियामे कोइ दिक्कत नहि छै कोनो अथी नहि छै सब चीज एवलेबल छै आओर ओइठिना की छै ओइठिना नहि छै एहन कोनो मानिके चलू एहन उ सूट पिन्हके जेतय आओर खाए लए की लए जेतय तऽ टेबलेट लए जेतय जे कि मतलब शरीरके सब मिनरलके जे छै ने उ पूरा करय छै तऽ उ टेबलेट कते दिन चलता आहें बताबू आइ जे छै मानिके चलू सओ दू सओ तीन सओ बरससँ जे छै वैज्ञानिक दावा करि रहल छै तऽ आब जाके कहलकय कि मङ्गलपर पानि का अवशेष मिला उ पूर्ण रूपसँ नहि कहलकय कि मङ्गलपर पानिके मङ्गल ग्रहपर जे छै ने पानिके अवशेष जे छै ने उ मिललैया आओर कतऽ मिललइए कते पानि छै केना नहि छै नहि इसरो कहलकइए कि जे दुनिआँके सबसँ मतलब बड़ा जे छै ने मतलब वैज्ञानिक संस्था भेलय उ कहलकय कि मतलब जे छै ने पानिके अवशेष छै ने मतलब केतना मिला है नहि मिला है ओकरो कोनो दावा नहि छै तऽ एहने दावा करय छै प्रकृतिके विपरीत जे मानिके चलू जेजा भी ई अयलइए वैज्ञानिक जे छै मतलब आफत खड़ा भेलइए इएह सब चीज छै तऽ मङ्गलपर या चाँदपर या ई सब चीजपर जे छै ने मतलब जीवन सम्भव हमरा नहि लागय छै कि मानिके चलू हमरो बाद या हमर बालक बाद या हमर पोताके बाद ई सब सम्भव नहि होइवला छै हमर विचार इएह कहय छै हमर विचार जे छै इएह कहय छै आब आगू जे छै मानिके चलू तऽ अगिलाके विचार जे छै भए सकय छै डेवलप हुए एहन तऽ प्राकृतिक डेभलॉप हुए कि पृथ्वी जकाँ जे छै मङ्गल ग्रहके बृहस्पति ग्रहके ई सबके जे छै ने मतलब बनि जाइ ताकि मनुष्यके जे छै ने ओतहु एक स्थान जे छै मिलय तऽ मिलय हम तऽ नहि कहि सकय छी कि हमर जीवन कालमे या कोनो भी कोइ भी वैज्ञानिक एहन छै साइन्टिस्ट एहन छै जे कि ई सब चीजपर जे छै ने मतलब अमल जे छै ने करिकऽ जे छै ने ओकरा जीवनके सम्भव बना देतय जीवनके सम्भव नहि छै उ बिल्कुल मानवताके आओर प्राकृतिकके विपरीत भेलय उ मतलब मानवता आओर प्रकृतिके विपरीत भेलय उ ओइमे जे छै ने मानिके चलू प्रकृतिसँ छेड़छाड़ जे छै ने मतलब

तस्मय भए गेल रोटी भए गेल सब्जी भए गेल मतलब ढेरिक प्रकारके जे छै तरुआ भए गेल सब चीज खा सकय छी लेकिन ओइठिना अहाँ की खेबय ओएह टेबलेट बात इएह छथिन